ہیلو سر کیا میری بات اسٹیشن ماشٹر سے ہو رہی ہے سر یہ جو میری ٹرین ہے راجدھانی ایکسپریس یہ اتنی لیٹ کیوں دکھلا رہی ہے مطلب یہ اتنی لیٹ کیوں آ رہی ہے مجھے اپنے گھر پہونچنا ہے سر اور میرا فیسٹیول ہے مطلب ہم لوگوں کا دیوالی جس کو بولتے ہیں تہوار ہے اور مجھے ٹائم پر پہنچنا ہے اپنے گھر پہ اپنے فیملی کے ساتھ دیوالی منانی ہے اپنا فیسٹیول منانا ہے جو ہم لوگ کا بہت بڑا فیسٹیول ہوتا ہے لیکن یہ ٹرین کی جو ٹائمنگ ہے ایسے اگر اس ٹائم سے اگر اسٹیشن پہ آئے گی تو میں اپنے گھر پہ ٹائمنگ سے نہیں پہنچ پاؤں گا میں فیسٹیول میں شامل نہیں ہو پاؤں گا تو سر ایسی یہ کیسی مطلب آپ لوگ سویدھا دے رہے ہیں مطلب پیسنجرس لوگوں کو کہ جو ٹرینیں ہیں اتنی لیٹ چل رہی ہیں اور میں نے ٹکٹ کرایا تھا کہ یہ راجدھانی ایکسپریس ہے یہ تو بہت تیز چلتی ہے کافی اچھی سہولت دیتی ہے لوگوں کو پروائیڈ کراتی ہے لیکن اس میں تو اس میں تو یہی دکھلا رہا ہے کہ یہ ٹرین کافی لیٹ ہے تقریباً چھ سات گھنٹے لیٹ دکھلا رہا ہے یہ تو بہت ویسی بات ہے سر مجھے بہت ہی خراب لگ رہا ہے مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا ہے سر یہ کمپلین ہے آپ کے پاس آپ کسی طریقے سے ٹرین کو ٹائمنگ پر پہنچوائیے نہیں تو میں پہنچ نہیں پاؤں گا یہ نہیں تو میں پہنچ نہیں پاؤں گا اور مجھے ٹائمنگ پہ گھر پہنچنا ہے اور مجھے کسی بھی طریقے سے ٹرین کو چاہیے نہیں تو سر ہم کو میرا جو ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اچھا نہیں ہوگا